दा आंनि जायगायाव साबसिन फिथाइ दैखांनो हानाय आबादाथ' ओरैनो जों मेइनआ जाहैबाय गय आबादखौ जों साबसिन फिथाइ दिहुननो हायो गयनि अनगायैबो माइ दङ नाथाय बिनि अनगायै जों गयखौ साबसिन फिथाइ दैखांनो हायो आरो फिथाइ दैखोनो माने गयआ फिथाइ दैखोखांनानै गयनि मुलाम्फाया जोबोर मोजां जायनि दामआ समाव ओरैनो मिनिमाम दिनै जे ब्रै रोजा आरो मेक्सिमाम बेफोरबायदि बेनि बांसिनबो थाङो समाव जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि गय आबादनि थाखायनो जों बेफोरबायदि मुलाम्फाया गय आबादनि थाखायनो जों बांसिन मोनगासिनो दं आरो बेफोरबायदिनो गयनि अनगायैबो माखासे माइ दं माइआबो बेफोरबायदि बिगायाव ओरैनो दस मन बार' मन बेखौथ' जाखायो आरो बेफोरजोंबो जेनेबा हिसाब खालामना नायोबा खिन्थु आंनि आन्दासाव गयआखौ जों साबसिन फिथाइ मोननानै मुलाम्फा खालामनो हानायखौ आं नुहुरो आरो जाय बिगासे हायावनो गयनि मुलाम्फाया जेरै बेफोरबायदिनो नैजिनिफ्राय थामजि रोजा बेफोरबायदिसिम जों गयनिफ्राय मुलाम्फाखौ मोननो हायो गय फिथाइनि गेजेरजों नाथाय माइ आबादावथ' एफाग्राब मोना मोननाया एसेग्राबमानि मोना बिनि थाखायनो जों जोंनि जायगायाव गय फिथाइखौनो जों बांसिन गोसो होनाय जायो गय आबादखौ जायनि जाहोनाव जों बिनि मुलाम्फाखौ साबसिन मोननाय हिसाबै जों गयनि आबादखौ जों मावनाय जायो आरो बेखौनो जों माबा खालामनानै मावो